इंडिया में होस्पिटलूं ॿोस्पिटलुनि जी सर्विस पहिरियों खां जाम सुठी आहे ऐं महांगियूं आहिनि थोरियूं बराबरि पर जेके मोदी जी असां जो देश जो प्रधान मंत्री हिननि खे सुविधाऊं ॾेइ रहियो आहे होस्पिटलुनि में हिकु हिकु माण्हूंअ खे टे पंजे सीनियर सिटिज़न खे इन्हनि खे पंजे पंजे लखें जो इंश्योरेंस फ्री ॾिनो अथईं उन जे बारे में उन खां पोइ होस्पिटलुनि में थोरो घणों सुधार आयो आहे असांजे घरु में त कंहिंखे कोविड थी कोन्ह हुई पर जेके ॿिया माण्हूं हुआ हिन कोविड पैंडामिक जे इन टाइम ते हुननि माण्हुनि खे होस्पिटल में सरकार जे तरफ़ां सुठी सुविधा मिली आहे ऐं उहे हुन मां इलाज मां फ्री इलाज कयो वियो हुयो ऐं उहे इलाज में काफी ख़ुशि आहिनि पर जीअं की वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेल्थ केअर जाम इंप्रूव्ड आहे इंडिया में अञा इनमें इंप्रूमेंट अचणु खपे ऐं असां जो सरकार इहेई रही त काफ़ी कुझु सुधारो अचनि जी उमीद आहे इन्हनि में